इंदौर ज़िले में बहुत से सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रम चलते रहते हैं जो लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएँ हैं जो लोगों को उस क्षेत्र में सुविधा प्रदान करती हैं जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना आयुष्मान योजना जनधन योजना ये सभी योजनाएँ लोगों को सुविधा प्रदान करती हैं